जोंनि चिरां जिल्लायाव दासिम दाब दाबो दाब दाब जायगाफ्राव जोबोर जेनेबा फेस खालामनांगौ जायो जायगा जेनोबा स्टुडेन्ट फोरनिफ्राय जेरै आइ नदि दै बारनानै हाय बे बेफोरावहाय स्कुल एबा बेफोराव फैनांगौ जायो बे दासिमबो बे दासिमबो बे स्कुल स्टुडेन्ट फोरनि थाखाय फेसिलिटि फ्रा मोजां नङा दैज्लां समावहाय बे दैखौ बारनांगौ गिलु बालु दै इदिनो दैज्लां समाव बेफोरखौ माबानो सरकारा दासिमबो नायाखै बेनो जोंनि फेसिं आरो स्टुडेन्ट फोरनि थाखाय अर्स थिं दै बारनानै फैनांगौ दै सोरबा सोरबा दै बारनाय समावनो गब्र'नानै थैनांगौबो जायो आरो जोंनि लामाफ्रा दासिमबो मोजां नङा दासिमबो इदिनो हाद्रि हाब्रु जायगा जायगा नायथाव जाया गाज्रि माइ गाइनायफोरबायदि आरो दालां ब्रिज फोर दासिमबो नांगौ बायदि रोखोमै दासिमबो जोंनि चिरां जिल्लायाव दासिमबो मोननो हानाय जायाखै नुनो मोननाय जायाखै आरो बे स्टुडेन्ट फोरनि आरो स्टुडेन्ट फोरनि थांलाय फैलायनि थाखाय फिसिलिटि फ्रा दासिमबो मोजां जायाखै जेरै लामा बेफोर बायदि आरो दालां बेफोर बायदिनि थाखाय दैज्लां समाव जोबोद खस्थ' जायो स्टुडेन्ट फोरनि थाखाय आरो बेफोर बायदिनो गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय जेनेबा स्टुडेन्ट फोरनि थाखाय दासिमबो मोजां फेसिलिटि मोननाय जायाखै चिरां जिल्लायावहाय आरो गोबां दंबावो बेफोरो जाहैबाय जोंनि स्टुडेन्ट फोरनि लामा आरो गामि ओनसोलनि लामाफोर बेफोर बायदिनो आरो